हाँ हम मनोरंजन समाचारों में रुचि रखते हैं हम जब देखते हैं कई बार बॉलीवुड न्यूज देखते है तो उसमें न्यूज़ में बताया जाता है कि सलमान खान शाहरुख खान एक्टर हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं कि आज यह प्रोग्राम यहाँ करने वाले हैं कोई भी जगह बताते हैं हम जो बॉलीवुड न्यूज के इसी से हम मालूम चलता है कि आज क्या होने वाल है इसलिए हम बॉलीवुड की न्यूजों को भी देखते रहते हैं जैसे यदि उन्होने शादी की करते हैं बॉलीवुड एक्टर हैं हमें क्या पता चलता है की इन्हों शादी कहाँ की ये बॉलीवुड में जो न्यूज वाले होते हैं मीडिया वाले इंट्रेस्ट रखते हैं ये उनके माध्यम से हम तक खबरों को पहुँचाते रहते हैं और सोसल मीडिया पर भी हम मनोरंजन के खबरों को जानते रहते हैं जैसे कार्टून आते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चों टाइप के कार्टून की जैसे किसी पेड़ से लटक रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ मतलब देखने में मज़ा आता है मनोरंजन के खबरों को